असांजे पासे में इलाइक़े में शिविर लॻियल हुओ कला जो जंहिं में असांखे सिलाई कढ़ाई भर्त ऐं बैग ठाहिण थैला ठाहिण उहा सभु सेखारिया विया जॾहिं असांखे हुने में ॾाढो शौक़ ऐं ॾाढी असांखे चाहत हुई त भई असां उहा सिखूं मां उहे सिखियस ऐं ॾाढा मूंखे सुठा लॻा घर वारनि खे ब ॾाढा वणिया ऐं मां उन्हनि खां सलाह वठी करे बैग ठाहिण ऐं भर्त भरण सिलायूं करण तरह तरह जा असांखे हुनर सेखारियनि ऐं पोइ वरी मां उहो ॾाढो सिखी ऐं ॿियनि खे बि सेखारण जी मूंखे जागरुकता आहे हा

ऐं असांजे असांखे इहो राजस्थान में कला जो महत्वु ॾाढो आहे